जोंनि ओनसोलाव जों गभर्नमेन्ट निफ्राय जेबो मोननाय जायाखै आरो बेजों लोगोसे जोङो गावबा गावनि निजा सानखांनाय मेलेमजों आरो गावबा गावनि राहालामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो गाव गावखौनो लामा दिन्थिनानै लानांगौ जादों आरो जों रावनिफ्रायबो मदद मोनालासिनो जोङो गेम गेलेनानै एबा गेलेमुफोरखौ गेलेनानै जोङो दावगानांगौ जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो सोलोंथाय गैयि आरो सरकार गैयिफोरनि अनगायैबो जोङो गाव गावबागावनो राहालामा दिन्थिनानै जोङो गेलेनायखौ जोङो राहालामा दिन्थिनानै दावगागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो